औ हेलौ औ नों आदा दखान्दार होनदों दा ए ओमफ्राय दासान्दि मार्केटाव माबाफोर गोदान जिनिस गैया नामा

सिगांनि जा दं दा गोदान फैथ'वाखैना ओमफ्राय य माला सफैगोन बादि जेनबा स्टकाव नेक्सट मान्थावसो आयु दानो मोनबावासो ओमफ्राय दा नोंनाव जेनबा मा मा कम्पानिनि जिनिसफोर दं गस्लाफ्रा औ औ औ ओमफ्राय माखासे एसे गोजां बोथोरबो सफैबाय नालाय ओमफ्राय गस्लासो गस्लासो नांगौ जादोंमोन आरो औ बिदिबा साइसआ आंनोथ' आंनो एल नांगौमोन एलआथ' दा गैथ'वाना दा दं ओमफ्राय खालारा खालारफ्रासो मा मा दङ ए बांसिन ब्लेकनि दंना ब्लेक र' होनबा आङो नायनायनो आङो आंनो बिदिनो एसे एक देर हाजारनि जिनिस नांगौमोन आरोना औ दे औ ओमफ्राय दा होनबा सफैनो दंबावोना जिनिसा दाबो फैथ'वाखै ए दा गोदान फैथ'वाखै दे होनबा गोदान सफैबा खबर मोनगोन औ दे होनबा मोन उनाव कल खालामबानो जाबाय दे औ दे औ मोनबानो कल खालाम औ औ औ दे दे होनबा थाथ' दे